योग में त तमामु घणा आसन थींदा आहिनि त्रिकोण आसन भुजंग आसन पर्वत आसन ऐं ॿिया बि घणाई आसन थींदा आहिनि शलभासन भुजंग आसन पर्वत आसन धनुष आसन वीर भद्रासन जामु आसन थींदा आहिनि पर उन्हनि सभिनि में मुंहिंजो जेको पसंदगीअ जो आसन आहे उहो आहे भुजंग आसन भुजंग आसन करणु सां असांखे रीढ़ जी हॾीअ खे मज़बूती मिलंदी आहे असांखे अॻियां वञी लाइफ़ में सिधे बिहण जी असांखे उन में रीढ़ में अगरि असां जी रीढ़ जी हॾी मज़बूत हूंदी स्पाइन असांजी मज़बूत हूंदी त असां सुठे नमूने हली सघंदासीं ऐं भुजंग आसन करण सां ॿिया बि फ़ाइदा आहिनि असां जा शोल्डर मज़बूत थींदा आहिनि असां जूं हथनि जूं कलाइयूं मज़बूत थींदियूं आहिनि ऐं पेट जी चर्ॿीअ खे मेन त सभिनी खां पेट जी चर्ॿीअ खे वधणु न ॾींदो आहे इहो आसन असांजी चेस्ट हिकदमि टाइट खुलियल रहंदी आहे इनकरे भुजंग आसन मुंहिंजो फेवरेट आहे उन में जामु घणियूं तमामु घणा फ़ाइदा आहिनि